आथिखालाव पुलिसआ इनाय आरो गाज्रि जाथाइफोरखौ मोजाङैनो सामलायो सामलायनाया खाथि खालायाव जोंनियावबो पुलिस स्टेसन फैबाय दा सोरबाफोर जोंनि एरियायाव इनाय आरो घाज्रि जाथाइफोर मावबा जों पुलिसफोरखौ थाबैनो कल खालामनानै एबा जानबुंनि गेजेरजों लिंहरनो हायो थाबनो आथुर बिसोरबो गोख्रैनो मोनफैनो हायो दा खाथियावनो थानाय जेला थाब मोनफैखागोन ओमफ्राय पुलिस पुलिसफोरा मोजाङै गामि एरियायाव हाबफैनानै सोंनानै मोजाङै हमनानै हरनांगौ जायो जों दा नोगोरारि बेथ' थांबाय नोगोरारि थाग्राफोरनि रैखाथिनि थाखाय मा फोसाबनांगौ जायो होनोब्ला जोंनि एरियायाव दा हाग्रा खाथि जेला जिब जुनारबो गोबां दं जिब जुनारखौ होबथानो थाखाय जोंनियाव फेनसिं खोंनो नांगोन फेनसिं सलार जेराव हाग्रानि जुनारफोरा जोंनि ओनसोल एबा गामि एरियायाव हाबफैनो हाया बेखिनि सुबिदा नांगोन आरो थांलाय फैलायनि थाखाय गारि मथर खारनो थाखाय मोजां लामानि सुबिदा नांगोन खाथियावनो सक बाजार नांगोन जेराव थाग्राया उसुबिदा मोना जे बुस्थु मुवा जानाय जामुं नांगौ जायो थाबनो फैनानै खम समनि गेजेरावनो मोनफुंनो हायो दा जोंनि एरियायाव दै दैयाबो मोनसे दैखौबो दैनि आंखालखौबो जोंनि एरियायाव फोजोबनांगोन जेराव दै गैयाबा जों थांना थानो हाया दैनि गोनांथि बेखौबो जों फोजोबनांगोन आरो जों गासैबो गावजों गाव गोरोबनानै थानांगोन जों होमबासो नोगोरारि थाग्राफोरा जोंनि ओनसोलाव थाफैनो जेबो उसुबिदा मोन्नाय नङा